हमारे राज्य में सामुदायिक सांस्कृतिक पारंपरिक पहनावे अलग अलग है जैसे हमारे यहाँ पहनावे धोती कुर्ता गंजी गमछा पाग इसी तरह हर जगह के पहनावे अलग अलग होते हैं जैसे कि कहीं पे कहीं पे लोग टी सर्ट जींस पैंट सर्ट पहनते हैं कहीं पे कहीं पे कुछ पहनते हैं कहीं पे लोग कुर्ता पहनते हैं धोती पहनते हैं जैसे आभूषणों में हमारे यहाँ सोना चांदी हीरा मोती सब पहनते हैं और कुछ लोग इसे धोती कुर्ता गंजी गमछा पाग जैसे पहनते हैं और कुछ लोग हमारे यहाँ टी शर्ट पैंट सर्ट गंजी के साथ पहनते हैं इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे सांस्कृतिक पारंपरिक समुदाय के पहनावे बहुत अलग अलग हैं